اے سی ایک بہت ہی مفید چیز ہے کہ جب میں کہیں سے تھک کے آتا ہوں تو وقت بہت کم وقت کے اندر وہ ہمیں آرام دیتا ہے کہیں دھوپ سے آتا ہوں تو مجھے وہ دھوپ کی تپش کو کم کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف اے سی کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ وہ ہمارے بجٹ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صحت پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے